जि'यां कि लोक हून फसल लांदे आ ते मतलब जि'यां की असें हून घर अपने फसल लान्ने आं ते लोक मतलब पानी कि'त्थुं लैंदे जि'यां की अहें बोर कराए दा हून हर इक हर इक मतलब हर इक जना मतलब इ'न्ना मीर निं होंदा कि जेह्ड़ा अपने घर बोर कराई सकै ते मतलब लोक फसल गी पानी देने बास्तै लोक मतलब केईं बार मतलब जि'त्थें बोर नेईं होंदा ऐ ओह् ते लोक चलो बारिश दा वेट करदे ऐ कि जां जदूं बरखा पौग ते चलो साढ़े खेत्तरें गी थोह्ड़ा पानी लग्गी जाह्ग ते जि'यां कि असें आं ते असें कराए दा बोर ते लोक मतलब मतलब खेत्तरें गी पानी लाने आस्तै केईं बार लोग नैह्रे बिचू पानी कड्ढदे केईं बार लोक खूहियां मतलब खूह् कड्ढदे कि हां कि चलो साढ़े खेत्तरें गी थोह्ड़ा पानी लग्गी जाह्ग साढ़ी फसल शैल होई जाह्ग ते मतलब अज्जकल ते थाहनूं पता गै इ'न्नी बारिश बी ऐनी होंदी ते मतलब फसल बी शैल ऐनी होंदी केईं बार ते फसल होंदी गै निं ऐ ते बारिश नेईं होए ते मतलब कंढी लाकै ते बारिश नेईं होए ते बरखा मतलब बरखा नेईं होए ते फसल बी निं होंदी ते मतलब किसानै ई कि'न्ना नुक्सान होंदा ऐ ते जि'यां कि हून मतलब एह् मतलब एह् बाहर चला दी ऐ ते हून चलो बाजरा लग्गा दा ऐ ते मतलब बाजरा लग्गी जाना बाजरा होइया मक्क होई ते मतलब अगर पानी मतलब पानी गै निं होग ते फसल कि'यां लग्गनियां ते मतलब पानी बास्तै लोक मतलब बड़ा इंतजाम करदे ऐ कि पानी दे बिना फसल ते लग्गी निं सकदी ऐ ते मतलब कि जि'यां कि हून साढ़े ऐ साढ़े मतलब बोर ऐ ते बोर बिच मतलब बोर लान्ने आं ते चलो मतलब जेह्ड़े जिं'दे लागै लागै खेत्तर ऐ ओह् पानी देई लैंदे न ते जेह्ड़े मतलब जादा गरीब लोक ऐ ते ओह् ते बेचारे तरले गै करदे रेही जंदे लोकें दे कि आं चलो साढ़े खेत्तरें गी बी थोह्ड़ा पानी लग्गी जा ते ओह् ऐ कि मतलब हर इक बंदा इ'न्ना अमीर निं होंदा कि जेह्ड़ा मतलब बोर कराई सकै जां फिर ते गरीब मतलब गरीब लोकें आस्तै अज्जकल ते किसान लोकें आस्तै ते अज्जकल मतलब खेती बाड़ी मतलब इ'न्ना नुकसान होआ दा ना लोकें दा बारिश दी बजह् कन्नै कि बारिश नेईं होआ दी लोकें गी मतलब घर खाने गी पैहा ऐनी ऐ मतलब खाने गी कुछ मतलब पैहे पैहा गै होग ते कुछ आह्ग ना नेईं फसल ऐ फसल होग ते चलो बंदा कुछ बेचग बट्टग कुछ खाह्ग मतलब अपने बच्चें आस्तै मतलब किसान अज्जकल क्यों खेती बाड़ी करा दे आं कि अपने बच्चें ई अपने ढिड्ड पालने बास्तै कि हां कि चलो सानूं कुछ मिलग ते असें अपने बच्चें गी कुछ खलागे अज्जकल ते मतलब स्कूलें बिच इ'न्नियां इ'न्नियां ते फीसां होई दियां कि गरीब लोक ते अपना बच्चा मतलब गरीब बंदा ते अपना बच्चा पढ़ाई बी निं सकदा मतलब प्राइवेट स्कूल ते पाई गै निं सकदा बेचारे कोला फीसां बी नेईं पूरियां होंदियां कि हां कि भाई फीस गै पूरी होई जाह्ग बच्चे दी ते अज्जकल जि'यां कि मतलब गरीब बंदा प्राइवेट स्कूल बच्चा नेईं पाई सकदा ते ओह् ते बच्चे दा फ्यूचर ऑलरेडी खराब ऐ ना गौरमेंट स्कूल इ'न्नी एजुकेशन ऐनी ऐ कि बच्चा मतलब गौरमेंट स्कूल पढ़ियै ते मतलब हाई फाई मतलब हाई फाई नौकरी लेई लै जां फिर हाई फाई इंग्लिश बोलग जां फिर ते जि'यां कि मतलब ओह् ऐ ना कि जि'यां गरीब मतलब जि'यां कि असें हून ते चलो गौरमेंट स्कूल पढ़ियै ते सानूं बी इ'न्नी एजुकेशन ऐनी ऐ की हां भई इ'न्नी एजुकेशन असें हाई फाई इंग्लिश बोलचै कि बाहर जाचै लोकें कन्नै इंग्लिश बोलचै एह् कम्म मतलब एह् गल्ल ऐनी होऐ मतलब कि अज्जकल बच्चे दा बड़ा फ्यूचर खराब ऐ कि गौरमेंट स्कूल जेह्ड़ा बच्चा ऐ ओह्दा फ्यूचर खराब ऐ